असां पिकनिक ते वञण जे लाइ सापूतारा ई सिलैक्ट कंदा आहियूं सापूतारा हिकु इलाही सुठो सुंदर हिल स्टेशन आहे जेको सूरत जे पास नज़दीक में ई आयल आहे इलाही बढ़िया नेचर वारो हिल स्टेशन आहे हिते सन सेट पॉइंट आहे सन राइज़ पॉइंट आहे नागेश्वर महादेव जो मंदरु आहे हिते नेचर जो इलाही सुठो हिते आहे हिते टेबल पॉइंट आहे हिकु हिते इलाही मस्तु मस्तु गाडननि जी आहे लेक गाडन रोज़ गाडन इलाही प्यारी जॻह सापुतारा मूंखे सापुतारा वञण ई पसंदि आहे मां हिते वेंदी आहियां हिन प्लेसिस ते विज़ीट कंदी आहियां इलाही बढ़िया लॻंदो आहे इहो